हमारे राज्य में सरकार ने ऐसी सुविधा कर दी है कि हर जगह हर जगह एक सरकारी कर्मचारी रखा गया है सफाईकर्मी जिसको बोलते हैं हर जगह साफ सफाई कर रहा है इसीलिए हमारा हर जगह साफ सफाई हर क्षेत्र में साफ सफाई है और हमारे गाँव में सरकारी स्कूलें भी खोल दी हैं इसलिए हमारे बच्चे जाकर उसमें नि शुल्क शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं नि शुल्क सेवा मिलता है और स्वास्थ्य जैसे हमारे गाँव में गाँव के पास में बगल में है सरकारी अस्पताल है उसमें हम जाकर के नि शुल्क दवाइयाँ ले लेते हैं अपने बच्चों को नि शुल्क सेवा वहाँ पर रहता है और बीमारियों को लेकर के जैसे है सरकार ने हमें एक लाभ और दे दी है हर जन को एक लाख दे दिया है आयुष्मान कार्ड जिसे बोलते हैं हर व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड सरकार ने बनवा दिया है इसमें पाँच लाख का मुफ़्त इलाज है हमें पैसा ना होने पर भी कहीं दर दर भटकना नहीं पड़ता है हर जगह आजकल सरकार के द्वारा अ अस्पताल खुली है उसमें हर जगह आयुष्मान कार्ड का व्यवस्था है हम आयुष्मान कार्ड से ही पाँच लाख का मुफ़्त इलाज करा सकते हैं आपरेशन करवा लेते हैं इसलिए हमारे पैसे का बज़ट होता है हमें ज़्यादा पैसों की जरूरत नहीं होती हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता है इसलिए सरकार ने बहुत अच्छी देखभाल के लिए स्वास्थ्य प्रणाली अपनाई है